हमरा तऽ कोइ मौसम पसन्द नहि हैय जादा बारिशमे तऽ गन्दा एकदम पूरा कीचड़ वगैरह ई सब हो जा हैय आओर धूप गर्मीमे तऽ धूप एतना टाइट हो जा हैय कि पूरा एकदम जावेमे दिक्कत हो जा हैय ठण्डीमे तऽ जादा ठण्डा बहुत इसलिए हमरा ओतना पसन्द नहि हैय धूप उप ई सब मौसम वगैरह हैय नॉर्मलमे सब चीज रहै नहि तऽ अच्छा लगै देखैमे एकदम ताकि सब बोलै कि हँ जादा इसलिए पसन्द नहि हैय मौसम उसम हैय फिर भी ठीक हैय ठीक ठाक लेकिन जादा धूपमे नहि एकदम बाहर जाइमे दिक्कत प्यास भी लगतै बहुत जादा ही हर जगह दिक्कत दिक्कत एकदम सब जगह धूपके वजहसँ ने पूरा एकदम बीमार उमार पड़ैके दिक्कत रहै छै आओर बारिशके टाइममे तऽ पूरा एकदम पानि लग जाइ हैय हर जगह पानि पानि पानि आब ले कहीं जाए भी नहि सकै हियै पानिके वजहसँ आओर गर्मी फेर जाइके ठण्डामे तऽ ठण्डे लगतौ जादातर इसलिए इसलिए हमरा कोइ मौसम पसन्द नहि हैय सब चीज ठीकठाक रहै एकदम नॉर्मलमे रहै एकदम मिलाजुलाके ताकि सब जगह हमलोग हरेक काम कर सकै हियै सबके वजहसँ ने हमलोग काम नहि कर पाबै धूपमे धुपे लगतै आओर ठण्डीमे तऽ ठण्डे लगतौ आओर बरसातके टाइममे पानिके वजहसँ पानिके वजहसँ दिक्कत हो जा हैय हरेक चीजमे दिक्कत हो जा हैय इसलिए हमरा सब मौसम जादा पसन्द नहि हैय सब चीज